महाराष्ट्र में घुमणु अचनि वारनि माण्हुनि जे लाइ रहण जे लाइ चङियूं ई सुविधाऊं आहिनि फाइव स्टार होटलूं त आहिनि रिजॉर्ट जीअं त जेडी विला डेला रिसोर्ट द ड्युक्स द फन इनमें पैसे वारा माण्हू रहण पसंदि कंदा आहिनि ऐं जेके घटि पैसे वारा आहिनि जिनखे बजट में रहणो आहे उन्हनि जे लाइ बि चङियूं ई सुविधाऊं आहिनि जीअं त खंडाला में अमृतवेला ट्र्स्ट आहे लोनावला में शहानी ट्र्स्ट आहे ऐं लोनावला में नारायणी धाम आहे उते घटि बजट में बि रही सघबो आहे पर उते रहण जे लाइ पहिरीं ई बुकिंग करणी पवंदी आहे ॿियो त ऑनलाइन बि चैक करे महाराष्ट्र में रहण जे लाइ चंङियूं ई जॻहियूं आहिनि त पंहिंजे बजट जे हिसाब सां ॻोल्हे करे बुकिंग करे रही सकबो आहे